असां ज़िकरु कयूं था माउ जे ममता जी उहो वे माउ जी ममता त एतिरी हूंदी आहे जेका पंहिंजी जान ॾेई छ्ॾे पर पंहिंजो वचनु पालींदी आहे पंहिंजे औलाद लाइ त हिन कविता जे रूप में असां माउ जी ममता जो बयानु कयूं था पूरो सफ़र थियो सिॼ जो लालाण थी गगन में पखी परहणी पहुता पंहिंजे पुखन में जीअं शाम जो वक़्तु ईंदो आहे